मां कल्ह विजय गारमेंट में सिल्क जी साड़ी वठणु वई हुयमि उन साड़ीअ जो कलर पिंक हुयो मां उन्हनि जे विश्वासु ते कल्ह साड़ी वठी करे आयमि घरु त मां घरु अची करे पाए ॾिठी साड़ी उनजो कपिड़ो बढ़िया हुयो हिकदमि उनजो फैब्रिक ऐं उनजी जेकी बॉडर हुई जेकी फॉर्बिटिंग थियल हुई साड़ीअ जी हुअ ॾाढो मस्तु हुयो ऐं मूंखे साड़ी जाम वणी मां उन्हनि जे विश्वासु ते ई वठी आयमि साड़ी घरु अची करे मूंखे उनजो साड़ी जो कपिड़ो ॾाढो वणियो अ कंहिंखे बि साड़ी वठणी हुजे त विजय गारमेंट में वञी करे साड़ी वठी थो सघे मूंखे त ईअं ई पियो लॻे त साड़ी ॾिसी की